हम भारत भारत राज भाषामे मतलब मैथिली भाषा जादे बोलल जाइत छै अलग अलग अलग अलग भाषा बोलल जाइत छै जैसे पञ्जाबमे पञ्जाबी भाषा बोलल जाइत छीकै बन्गालमे हुनका अलग भाषा बोलल जाइत छिकै गुजरातमे गुजरातके भाषा बोलल जाइत छै मतलब हर गाँवमे हर तरहके मतलब हर गाँव हर ढङ्गके भाषा रहैत छै सब अलग अलग गाँवके भाषा रहैत छै हमसब हिंदी भाषा भारत बोलैत छियै मैथिली भाषा सब गाँवके सब रङ्गके भाषा रहैत छै एकर छै की सब सब जहाँ जे जेना रहैत छै वहाँके ओतुका भाषा सीखैत यऽ छै हमसब भारत राज भाषा मैथिली भाषा पञ्जाब पञ्जाबी भाषा बेंगलोर बेंगलोरके दोसर बंगाल भाषा मुंबइके मुंबइ भाषा मैथिली ओथिली बहुत मतलब जहाँ जे जेना रहैत छै ओना ओकर ओना भाषा रहैत छै देखू बाजै अच्छा के केना रहैत छै नहि अथी करैत छै ओकर आना आन भाषा रहैत छै